असां जे सिन्धियुनि जा वॾे में वॾा त्योहार आहिनि होली थधड़ी ऐं ॾेयारी थधड़ी ॾींहुं माण्हू हिकु ॾींहुं पंहिरी लोला कोकियूं ऐं तरियल भाॼियूं दाल वारा फूल्का ठाहे करे रखी छॾींदा आहिनि ऐं ॿे ॾींह ते पूॼे करे हुन खां पोइ खाइन्दा आहिनि ॿियो आहे होली होली ॾींहुं शाम जो छेणे ते रोटु पचायो वेन्दो आहे धागा ॿधी करे ऐं ॿे ॾींहुं ते उनखे पूॼे करे रोट घीअर समोसा खाया वेन्दा आहिनि ॿियो आहे ॾियारी ॾियारीअ ॾींहुं माण्हू उन खां पंहिरीं ॾियारी अचण खां पंहिरी सफ़ायूं कन्दा अहिनि ॾियारीअ ॾींहुं लाईटूं ॿारींदा आहिनि नया कपड़ा पइन्दा आहिनि नयूं चादरू वीछाइन्दा आहिनि ॿारनि खे रांधियूं गिफ्टूं ॾेई वेन्दियूं आहिनि ऐं मिठायूं विरिहायूं वेन्दियूं आहिनि हिक ॿिए खें ॾेयारीअ जूं वाधायूं ॾींदा आहिनि ऐं लक्ष्मी माता जी पूॼा कई वेन्दी आहे ऐं उहो उन ॾींह ते कान्हा ॿारींदा आहिनि ऐं ॾ ॾियारी नंढे वॾे ॿारी एहिड़ो करे गीत ॻाईन्दा आहिनि एहिड़ा आहिनि असां जे सिन्धियुनि जा त्योहारु